हैलो नमस्ते भैया नमस्ते हाँ क्या हाल समाचार हैं हमारा भी ठीक है और आप पानी का सप्लाई करते हैं क्या जी हमको पानी की सुविधा चाहिए एक एक हज़ार बोतल चाहिए जी जी एक हज़ार लीटर कल परसों परसों दे दीजिए हाँ हमारे शादी विवाह है

जी हमें पानी बढ़िया चाहिए समझे और बढ़िया पानी चाहिए जो समझे एक हज़ार लीटर चाहिए पानी हमको जी और कैसे कैसे लीटर है पानी ठीक है तो ठीक है कोई बात नहीं पहुँचा दीजिए घर हमारा जजवार हुआ जजवार में उतरवाल मुखिया जी हैं ना जी हैं ना उनके घर का पूरब साइड में है तालाब है ना तालाब के पूरब पूरब साइड में है उधर तो वह कचहरी मोड़ पड़ता है उत्तर जहाँ पर है उत्तर साइड स उत्तर साइड की ओर तरफ़ रोड गया है तो उत्तर उत्तर साड को जाना है आर वहाँ से दाएँ मुड़ जाना है पोखर पर जाईएगा प नवीन ठाकुर के पोखर पर उसके साद उर साद वह हमारा घर है जी जी

जी जी और जी हम कॉल हम कर देंगे ठीक है तो परसों आ जाईएगा ना ठीक

ठीक है सर ठीक